پین کارڈ پورٹل کی آفش آفیشیل ویبسائٹ پر جائیں وہاں موجود اپڈیٹ پین ڈیٹیلس یا کریکشن ان پین ڈاٹا والے حصے میں داخل ہوں اپنا پین نمبر موبائل نمبر اور دیگر ضروری معلومات درج کریں پھر موصول ہونے والے او ٹی پی کے ذریعے توثیق کریں اور پورٹل میں لاگن ہو جائیں فام میں موجود رابطے کی تفصیلات والے حصے کو کھولیں اور اپنا نیا ای میل ایڈریس درج کریں اسی ای میل پر موصول ہونے والے او ٹی پی کو درج کر کے ای میل کی تصدیق کریں تمام تفصیلات کی درستگی کی جانچ کریں اور فام کو جمع کر دیں جمع کرنے کے بعد رسید یا اکنالجمنٹ سلپ کو محفوظ کر لیں تاکہ بعد میں حوالہ دیا جا سکے اس طرح رابطے کی معلومات کامیابی سے اپڈیٹ ہو جائیں گے